हा हा ॿुधायो हा मां ओर्चिड स्कूल जो प्रिंसिपल थो ॻाल्हायां नमस्कार सर

हा हा मिली वेंदव न एडमिशन कहिड़े कहिड़े दर्जे लाइ एडमिशन खपेव एल के वारनि जे लाइ मिली वेंदव पर जेको टें दर्जे में अथव हुन लाइ मूंखे ॾिसणो पवंदो कि सीट अवेलेबल आहे कि न न आहे छाकाणि त जेका पहिरां जा स्टूडेंट्स आहिनि उहे ॿिए दर्जे वारा टें दर्जे में वेंदा त हुननि लाइ सीटूं कीअं इन छा आहे त मूंखे सॼो ॾिसणो पवंदो कि टे दर्जे बाकि तव्हांखे एल के वारनि लाइ मिली वेंदव तव्हांखे असांजे स्कूल में तव्हांखे कंप्यूटर लैब बि मिलंदो पी टी बि कराईंदा आहिनि ऐं हाणे जे तारीख़ में तव्हांखे ऑनलाइन क्लासेस बि अवेलेबल आहिनि कि स्कूल में अगरि छोकरो नथो अचे त ऑनलाइन लेक्चर बि ऑनलाइन थींदा आहिनि टीचरनि जे तरफ़ां फ़ीस तव्हांखे असां जेको एल के वारनि जी आहे उहा फ़ीस तव्हांखे ॾह हज़ार सॼे साल जी जंहिंमें तव्हांखे अ उनमें यूनिफॉर्म बि मिलंदव ऐं किताब बि मिलंदव स्कूल जे तरफां ई ऐं टें दर्जे वारनि जे लाइ फ़ीस अथव अरिड़हं हज़ार उन में बि तव्हांखे सभु मिलंदो जीअं त यूनिफ़ॉर्म बि मिलंदो ऐं हुन में तव्हांखे किताब बि मिलंदा डोनेशन वग़ैरह न सर एॾी असां डोनेशन न ॾिसो छो की असांजो प्राईवेट स्कूल आहे गवर्नमेंट स्कूल न आहे प्राईवेट स्कूल आहे जी अरिड़ाहं हज़ार जंहिंमें तव्हांखे जीअं ॿुधायोमांव यूनिफ़ॉर्म बि मिलंदव ऐं किताब बि मिलंदव ऐं हुन में तव्हांजा तव्हांजे ॿार खे सुठे नमूने ऑनलाइन लेक्चर्स बि ॾींदासीं ऑनलाइन बि पढ़ाईंदासीं ऐं कंप्यूटर बि तव्हांजे ॿार खे सेखारींदासीं जीअं तकलीफ़ न अचेसि अॻियां हली करे हिन में तव्हांखे बस वारो असां ॾींदासि जंहिंजो ख़र्चु अधु स्कूल भरंदो आहे अधु ॿारनि जा जेका माइट आहिनि उहे भरंदा आहिनि

हा हा असांजे इते जेका टीचर्स आहिनि सभु सुठा ई पढ़ाईंदा आहिनि हुन जी तव्हांखे कुझु टेंशन करण जो ज़रूरत ई न अथव न न हिते तव्हांखे सभु मिलंदो जी तव्हांखे हिते सिंधी बि सेखारियो वेंदो छो कि हिते उल्हास नगर त अधु सिंधी जो ई शहर आहे इन करे हिते तव्हां खे सिंधी बि सेखारियो वेंदो ऐं महाराष्ट्र में जे अंदर आहे त तव्हां खे मराठी बि तव्हांजे ॿारनि खे मराठी बि सेखारी वेंदी न तव्हां तव्हां हिकिड़ो कमु कयो तव्हां हिकिड़ी अर्ज़ी पंहिंजे तरफ़ा लिखी करे असांजे स्कूल में तव्हां जमा करायो त मां तव्हां जो सॼो नालो तव्हां किथे रहंदा आहियो ऐं तव्हांजो सॼो मोबाइल नंबर तव्हां असांजे स्कूल में जमा करायो अर्जी जे तौर ते पोइ मां ॾिसंदुसि कि अवेलेबल आहे की न न आहे हा नमस्ते